जॾहिं सिंध मां सिंधी विभाजित थी करे हिंदुस्तान में आहियां तॾहिं उहे कोई कहिड़े राज्य में कोई कहिड़े राज्य में इएं जीअं बिखिर जी विया हुआ त उहे पहिरियों उहे पंहिंजे गॾु जेका सिंधी हुआ उन्हनि सां त ॻाल्हाइनि पिया पर जेका ॿिए राज्य में हुआ उहा ज़्यादातर हुते हिंदी गुजराती ऐं हिन भाषा जो प्रयोग कंदा हुआ छाकाणि त जेसीं ताईं सिंधी पाण में वद जुट हिकु जुट थी करे झुंड में न मिलंदा त उहो सिंधी ॻाल्हाइण थोरो नामुमकिन लॻे पियो त हाणे असां ॾिसूं था की जॾहिं बि हाणे जेको फ़र्क़ु आयो आहे जेको बदिलाउ आयो आहे हुनजो कारण इहो आहे की हाणे सिंधी थोरा समुझ समुझी करे हिकु ॿिए खे सलाहूं बि ॾियनि था की पाणि सिंधी आहियूं त सिंधी हिकु ॿिए सां सिंधी में ई ॻाल्हाइनि घर में बि असां पहिरियों हिंदी में ॻाल्हाईंदा हुआसीं कोई गुजराती में ॻाल्हाईंदो हुओ गुजरात में अगरि रहे थो त इनकरे उहो पाण में थोरो समुझ बूझ आई कयूं त हाणे उहा पाण में सिंधी गाल्हाइण लॻा आहिनि ऐं हाणे सिंधी फिल्मूं बि चङियूं ठही वेयूं ठही रहियूं आहिनि सिंधी प्रोग्राम सिंधी त्योहार हिकु ॿिए सां हर शहर में मिली करे सभु मल्हाए रहिया आहिनि इहो करण सां पंहिंजे सिंधी भाषा जी अॼु वैल्यू अॼु जी क़ीमत वधी रही आहे हाणे त सरकारि बि सिंधी भाषा ऐं सिंधी माण्हुनि खे चङो महत्वु ॾेई रही आहे उहो असां ॾिसी रहिया आहियूं त इनकरे पंहिंजो फ़र्जु आहे की पाणि पंहिंजे सिंधी भावरनि खे पंहिंजे सिंधी कम्यूनिटी खे पाणि सिंधी में ई ॻाल्हाइण सिंधी में अचु वञ हर ॻाल्हि जेको बि आहे पाणि सिंधी थी करे हिंदी में था ॻाल्हायूं गुजराती में न ॻाल्हायूं सिंधी में ई ॻाल्हायूं इएं पंहिंजे सिंधी ऐं सिंध जो नालो बि थींदो ऐं सिंधियुनि जो बि नालो थींदो